नमस्कार में अंकु रियासी डिस्ट्रिक ते साढ़े शैह्र बिच बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां कि मिगी पसंद न मिगी बड़ियां गै अच्छियां लगदियां न कि साढ़े में इत्थै जन्म लैता जियां कि हून इत्थै साढ़े शैह्र बिच ऐ कि साढ़े जेह्के इत्थै तीर्थ स्थान न जेह्ड़े बड़े तीर्थ स्थान हैन बड़े सारे न तरह् तरह् दे जेह्ड़े जात्तरू जेह्ड़े हैन ओह् साढ़े इत्थै औंदे न एह् निं ऐ कि शैह्रें दे औंदे न नेईं पूरी दूनियां दे